माछ मारेक तऽ अनेक प्रक्रिया छै जेना जाल द्वारा बंशी द्वारा सहत या कपछाक द्वारा जहन अपन व्यक्तिगत गप छै तऽ सहत या कपछाके उपयोग हमरा करय लए नहि आबैया हम जहिया भी माछ मारेक प्रक्रिया केलहुँ हँ तऽ दू प्रक्रिया छै एक बंसी लगायब आ एक लीड घींचब बंसी लगबैसॅं पहिने ओहिमे ओ माटिके जे चाली होइ छै जेकरा कृमि कहै छियै ओकरा ओ बंसीमे गूँथल जाइ छै ओकरा धागासॅं बान्हि बान्हिक सभ बंसीक सिरीज़मे सजाओल जाइ छै तऽ बंसीक पहिने सजायब आ तकर बाद ओकरा पानिमे जतय माछ भेटै छै ओहिमे डालब ओकरा कोनो पानिमे रहयवला लत्ती झाड़ीसं बान्हब जे ओ माछ बंसी लए कऽ भागि नहि जाय लीड घीचयके प्रक्रिया जे छै ओहिमे छै कि एक जालिनुमा कपड़ा या जाल किछु हथियार कचिया लाठी ओ तऽ होने चाही लीड घीचय लए जाइ छी तऽ कचियासॅं ओ भाखनिक चारू कात गोल गोल काटै छी ओकरा जालमे बझाकऽ पानिक कात अनै छी आ तखन ओ भाखनिक झाड़ि झाड़ि ओहिमे जे माछ यऽ तऽ भाखनिक झाड़ि झाड़ि बाहर फेकै छी आ माछक बीछ बीछकऽ अपन डेकचीमे राखै छी